ہاں ہلو بولیے جی میں فلاور والی بات کر رہی جی مل جائے گا لیکن وہ آپ کو بہت زیادہ کوسٹلی پڑے گا جی وہ آپ کو دس ہزار کا پڑے گا اور بھی ہمارے پاس اور بھی ویرائٹیز ہیں بہت اچھی اچھی ہیں ہوں جی جی ہمارے پاس آپ کو اس سے بھی اچھے فلاورس مل جائیں گے سستے بھی ہیں مہنگے بھی ہیں آپ دیکھیے آپ کو اور کوئی چاہیے کیا جی یہ فلاورس بہت زیادہ ہی جلدی خراب ہو جاتے ہیں آپ نہ وہاں پہ لے کے نہیں جا پاؤگے آپ دوسرا دیکھ لو آپ کو میں سستے دکھلا دوں گی اور زیادہ یس میم لیکن میں آپ کو ایک ایڈوائس دے رہی ہوں اس سے بھی اچھے فلاورس آپ کو مل جائیں گے سستے بھی مہنگے بھی جی ہمارے پاس روز ہیں سن فلاورز ہیں لیلی ہیں اور بہت سی اچھی اچھی ویرائٹیز ہیں ہمارے پاس اوکے سر آپ کو وہ پانچ ہزار کا پڑے گا ڈسکاؤنٹ لے کے اس میں آپ کو صرف فائیو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جی بہت زیادہ کاسٹ یہ بہت زیادہ کاسٹلی ملتا ہے فلاور ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیے کب لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے سر میں آپ کا ایڈریس کر دیتی ہوں واٹس اپ آپ آ جائیے گا اوکے تھینک یو